जोंनि गामिआव जाफुंसार फालांगिरि दङ' होनोब्ला लाइक आं जोंनि बाबाखौबो बेयाव मेनसन खालामफानो सानो आरो मानो होम्बा बाबाजों आं उन्दैनिफ्राय नुबोदों आरो बाबाया बिरात हार्द वर्क खालामोमोन बियो फुङाव सिखारगोन पासटायाव गोदो जों बाइक बायनो हायि टाइमाव जाफुंसार जायै टाइमाव माने स्टारटिंआव बाइक बायदोंमोन साइकेल लानानै थाङोमोन बियो ट्रिस थार्टि थार्टिफाइफ किल'मिटार बावहाय बाजार खालामनानै लाबोगोन बायसननानै लाबोगोन ओमफ्राय न'आव एगारता बारता सफैफिनगोन साइकेलजों बिरात गिदिर बस्तु लानानै ओमफ्राय बेनिफ्राय सानसुआव ओंखाम जाखांनायनि उनाव एक देर घन्टा उन्दुगोन बियो एक देर घन्टा उन्दुखांनायनि उनाव दुइतानिफ्राय दखान होयै होयै मोनानि नयतायाव हाबनाय बेफोरबायदि आं नुबोदों दा बेफोरबायदि टाइम होनायनि थाखाय माने बाबाया साकसेसफुल जाद्रायाखैबाबो माने गावनि आथिङाव गसंनो हादों आरो कि लाइक जोंखौ मोजाङै लेखा फोरोंनो हादों जोंनो जेखिनि नांगौ बस्तु न'खराव जेखिनिखौ नांगौ बस्तु बेखौ माब्लाबाबो आद्रा दोनाखै आरो आंनि थाखाय माने बेनो जाफुंसारनाय आरो आङो रावजोंबो जेबो कम्पारेट कम्पेयार खालामा आङो कि आंनि थाखाय माने आंनि बाबाया साकसेसफुलमोन आरो दा बाबा गैला ओ किन्तु बाबा गैयाबा आंनाबो एक्सपार्ट जाबाय दा जोंनि गामिआवनो आरो गोबां बाबा बायदि माने हार्द वर्क खालामग्रा मानसिफोर दङ' जायफोरनाखि गोदो आबाद मावोमोन गावनि आबादखौ लानानै बियो आरो बाजाराव गावनो बिजनेस खालामबावो आरो बाजाराव नाङि बस्तुखौ माने दस्रा जायगायाव साप्लाइ हरो माने पाइकारि फानहरो माने बेफोरबायदिजों बिजनेसा बिरात ग्रथ जादों आरो दा जोंनि सासे ओ गामिनिनो एक्जामपोल होबावो आं आबौ जानाय बे आबौआबो माने न'आवनो मैगं थाइगं गायो अर्गेनिक बिनिफ्राय बिनि न'आवनो फैयो माने मैगं थाइगं बायनो अर्गानिक मोनो होननानै ओमफ्राय बे मोनसे बिरात गिदिर जाफुंसारनाय आरो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय न'निफ्राय लाना थांगोनबो बाजाराव बाजारावबो बिरात सेल जागोन ओमफ्राय अभार जुदि प्रदाकआ मोनोबा जेन'बा टेक मा जोंहा दानि हासारफोर होनानै जुदि आबादा जुदि बिरात बुरजा जायोबा बेखौ माने जोंनि जायगायाव फानख'नो हायाबा दस्रा जायगायाव साप्लाइ हरनानै बियो बिरात मोजां इनकाम खालामो आरो दा मोनसे बस्तुखौ आं नटिस खालामबाय थादों कि बाजार एरियाफ्राव माने जोंनि मानसिफ्रा रानलायनानै जुदि जायोबा माने बेवहाय जाफुंसारनाया बांसिन दं होनो लाइक सोरबा सासे जुदि दखानदारआ खानाय सिनग्रा दखान होयोबा बे खाथिआवनो जुदि खानाय सिनग्रा दखान होयोबा माने बेयो नोंनिबो लस आरो बैनिबो लस आरो दा बेबायदिबा सानै साथाम खाथि खाथिआवनो जुदि सानै फर एक्जामपल बाजार फिसानिखौ लायोबा आं बाजार फिसानि खोथाखौ होन्दों आङो जेन'बा जेराव पपुलेसना खम जायो बेवहाय माने नों जुदि खानाय सिनग्रा दखान खाथिनि थाखानाय खाथिआव जुदि आरो नोंबो जुदि खानाय सिनग्रा दखान होयोबा माने बियो नोंनिबो लस बैनिबो लस दा ओंखायनो माखौ जों केपचार खालामनांगौ कि बे बाजाराव मा दखाना गैया आरो मानसिफ्रा मा बस्तुखौ माने बे बाजाराव दिमान्द खालामो बे बुस्तुखौ जुदि जों होयोबा माने बै खानाय सिनग्रा मानसिआबो जाफुंसार जागोन प्लास नोंबो जाफुंसार जागोन अट'मेटिक दा खानाय सिनग्रा दखाननि खाथिआव जुदि नोङो मोखां सुग्रा बा फेस वास बा माबा मोनसे पार्लार मोजां खुलियोबा अट'मेटिक नों खा एसे हाइक्लासनि मानसिफ्रा बे पार्लारआव हाबगोन नोंजों फेस फेसवास खालामजागोन खर' नाजागोन खानाय सुजागोन बेफोरबायदि आरो बा खानाय स्ट्रेइट होजागोन आरो सोरबा एसे ल' क्लासनि मानसिफ्रा जुदि खालि खानायल' सिनजानाय अबस्तायाव दङ'बा बिसोर माने खानाय सिनजाग्रा दखानाव हाबगोन दा ओंखायनो नोंनि बिजनेसआबो मोजां जागोन प्लास बै सासे मानसिनि बिजनेसाबो मोजां जागोन होमब्ला नोंबो साकसेसफुल जागोन बैबो साकसेसफुल जागोन दा जोंनि गामानि मानसिफ्रा माने बेखौहाय बा जोंनि एरियानि मानसिफ्रा माने बेफोरखौ प्रायानो दा फल' खालामो ओंखायनो बेबायदि जुदि रेन्साव थाङोबा बिरात गिदिर जाफुंसारहैगोन आरो आं नुदों ओमफ्राय आरो एक्जामपुलबो गोबां दंसै जेनेक' जोंनि गिदिर गिदिर होनोबा हाग्रामा महिलारी साराबो बेबादिनो खालामदों कि ह'टेला ह'टेल खुलिदों अन्थाइ अन्थाइ देख्रुबग्रा माबा मेसिन लाबोनानै अन्थाइ देख्रुबदों बेफोरबायदि बिरात बिजनेसाव गिदिर गिदिर मानसि दंसै आरो जोंनि एरियायावबो